नारजि नारजि ओंख्रि संनो मोजां मोनो जायो बिदिनो अमा बेदर नारजि नाफाम बिदि होननानै संनानै जायो गोथाव मोनो अनद्ला ओंख्रि सङो नारजि होनानै जायो सङो ना गुरो नाफाम देयो बेखौबो बिदिनो नारजिजों जायो इदि ओमफ्राय बिदिनो अनद्ला अमा बिदिबो सङो नाफाम बाथोन देयो जायो थास' बिसंबो नागिरो सङो जायो नाफाम होनानै बिदि